दाखालि मबाइल बायदोंमोनलां मोजां नुनानै बायथारदोंमोन आं केमेराफ्राबो माथो गोदानाव थिकथारमोन दाना साननै सानथामसो बाहायनानै गैला हेंगसो जाला जोब्बाय केमेरायाबो नुनोनो नागिरला मबाइलाबो माबा अफ थांलाबायनो नागिरग्रासो जाबाय हारसिंनो